नमस्कार नमस्कार मैम कहाँ पर मैम मै यह बता रहा हूँ कि हमारी क्लास मे इस्टूडेंट की पर्सेंटज कम रह रही है स्टूडेंट्स कम आ रहे है

कारण तो मैम पता नहीं क्या है बच्चे कम आ रहे हैं अटेन्डन्स कम हो रही है उनकी तो फिर उनके आगे इग्जाम में फिर प्रॉबलम होगी तो आप कुछ करिए आप कुछ कीजिए बच्चों को समझाइए मैम मैम मेरा नाम केलाराम प्रजापत है और हमारी क्लास की इस्ट्रेनथ है चालीस की एक एक अभी पाँच सात जन आ रहे हैं मैम बाकी कोई आ नहीं रहे कोई बोल रहे हैं कि घर पे क्या मैम घर पे वह कोई बोल रहे है घर पे काम है कोई बोल रहे हैं मैं गाँव गया हूँ कोई बोल रहा है शादी है कोई कुछ बोल रहा है ऐसे अपनी अपनी सब अलग अलग प्रॉबलम बता रहे हैं अगर आप अटेन्डन्स के बारे में कुछ उनको बताओगे बोलोगे तो अटेन्डन्स शुरू होगी वरना तो फिर अगर स्ट्रेनथ कम होगी बच्चों के फिर हमारे पढ़ाई पूरी होगी नहीं क्लास में पूरी टाइम पे लगेगी नहीं क्लासों की वजह से फिर पढ़ाई में फिर कमी होगी मैम टीचर्स में यही दिकक्त है कि टीचर्स अगर बच्चे स्ट्रेनथ भी नहीं होगी तो टीचर्स पढ़ाएंगे टीचर्स में अब कोई रेकुईरमेंट में जरूरत नहीं है लेकिन मैं यह बता रहा हूँ अगर स्ट्रेनथ ही बच्चों को कम होगी तो फिर टीचर्स पढ़ाएंगे किनको टीचर्स पढ़ाएंगे किनको फिर हाँ मैम मैम टीचर्स कम्प्लीट है नहीं जैसे हमारी चार सब्जेक्ट है तो उसमें से दो टीचर्स आ रहे हैं क्लास ले रहे हैं बस दो मिनट पढ़ा रहे है फिर वापस टाइम पास करने लग गए इसकी वजह से बच्चे आ नहीं रहे है तो आप टीचर्स तो आप पूरे टीचर्स को पूरे करिए और रेकुईरमेंट गतिविधि तक ही है वो कम्प्लीट कीजिए और बच्चों को भी समझाइए उनको टाइम पे इस्कूल आए नहीं आए ये सब बताइए आप आप जब एक्शन लोगे तभी बच्चे आऐंगे बोले तो हाँ मैम आ जाएंगे टीचर्स सारे आऐंगे अगर बच्चे अगर आप बोलोगे और ग्रुप में डाल दो मैसेज के सारे बच्चों का अटेन्डन्स जरूरी है तो वो जरूर आऐंगे बच्चे आ जाएंगे और उन सबको आप बता देना या फिर पेरेंट्स मीटिंग रख लो उनमें आप सबसे बता दो पेरेंट्स को मीटिंग होगी तो टीचर्स को समझाओगे समझाओगे तो वह टाइम पर क्लास लेंगे तो बच्चों की स्ट्रेनथ बढ़ेगी पढ़ाई होगी तो मैम सारे बच्चे आऐंगे अगर पढ़ाई नहीं होगी तो बच्चे

जी जी कारण नंबर मैं बता दूँगा आपको मैं लिस्ट दे दूँगा आप पूरे देख लेना और टीचर्स को भी रेकुईरमेंट जो है उनको पूरा कर दीजिए और मैं बच्चों को पूरी लिस्ट आपको बनाके दे दूँगा और आपको उनके प्रति कोई भी है कुछ उसको कुछ भी करना है एक्शन ले लेना जो एक्शन लेना है आप ले सकते हो

हाँ मैम थैंक्यू थैंक्यू थैंक्यू मैम